हलो हाँ बोलिए क्या चीज़ का खरीददारी करना है फर्नीचर का क्या सामान लेना है सिर्फ पलंग एक ठो लेना है हाँ उसका जो दाम ओम जो है पचहत्तर हज़ार सेट का पचहत्तर हज़ार पड़ जाएगा भैया तो आप बोलिएगा कितना में पचहत्तर तो हम बोले हैं आप बोलिए कितना दे रहे हैं नहीं भैया पचास में नहीं हो पाएगा पैंसठ पैंसठ में हो जाएगा पैंसठ में जो है ना हो जाएगा सब तो सेटे में न आ गया उसका जो है टेबुल का दाम जो है पन्द्रह सौ पड़ता है कुर्सी एक ठो कुर्सी का जो है ऊ छः सौ रुपैया पड़ता है नहीं इससे कम वाला नहीं है सबसे कम वाला दाम बोले हैं कम दाम इससे कम दाम वला हइए ने है इससे है रेस्ट में जाइए तो हज़ार पन्द्रह सौ वाला है लेकिन सबसे कम वाला आपको बोले हैं टेबुल वो जैसा टेबुल लीजिएगा वैसा दाम रहेगा सामान सामान देख लीजिए कितना हज़ार से ऊपर जो है हाँ हज़ार से नीचे वाला नहीं है सबसे कम दाम वाला नहीं है भैया नहीं बाज़ार बाज़ार जो है ना रेट पूछ लीजिए इसके बाद खरीदिएगा सामान पता कर लीजिएगा कौन सामान कितना में होता है पलंग के छेके तो बोले सत्तर है लेकिन सबसे कम दाम वाला इससे कम दाम वाला नहीं है सिर्फ पलंग लीजिएगा तो पैंतीस हज़ार होगा सर सिर्फ पलंग का हाँ टेबुल कुर्सी लगाकर के पैंसठ हज़ार ठीक ठीक है आप जितना बजे बोलिएगा आप टेम दीजिए उतना बजे हम दुकान पे रहेंगे आप ही ना टेम दीजिएगा ठीक ठीक